ہمارے اسلام دھرم میں امام صاحب مولانا صاحب کی بہت عزت کی جاتی ہے ایسے ہندو دھرم میں پنڈت کی کی جاتی ہے اور ہر دھرم میں ہر ایک مذہب میں اپنے اپنے مذہب میں اپنا اپنا ایک ہوتا ہے لیکن ہمارے اسلام دھرم میں مولوی مولانا حافظ صاحب کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے جس کی وجہ سے کہ ان کا بہت ہی بڑا درجہ بھی دیا گیا ہے اور ہم ان لوگوں کی ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے وراثت میں کہنا ہے کہ امام صاحب کی خدمت میں ہی ہمارا پوشیدہ ہے ہم لوگ جو ہیں ان کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں ان کی خیالات کرتے ہیں ان کے ہونے بڑے ہونے کا عزت کرتے ہیں ویسے یہ طرح طرح کے دھرم میں طرح طرح کے ذات میں طرح طرح کے برادری میں جو ہے ہر کا اپنا اپنا ہوتا ہے جیسے ہندو دھرم میں پنڈت کا ہوتا ہے پنڈت کو ان لوگ بہت اہم مانتے ہیں ان کا بہت زیادہ یہ کرتے ہیں ویسے ہی اور اگلا کوئی ایسا یا تو اس میں ان کا اپنا ہوتا ہمارے میں تو مسلمانوں میں تو حافظ صاحب مؤزن صاحب کا بہت اہم ہے جس کے کارن ہے کہ ہم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں